اردو زبان کی کچھ منفرد خصوصیات جو مجھے سب سے زیادہ اچّھی لگتی ہے کہ آپ اپنی بات کو دوسروں تک ایک اچّھے انداز میں پیش کر سکتے ہیں جو کہ اور دوسری زبانوں میں وہ مٹھاس اور چاشنی نہیں ہے کہ آپ اپنی بات کو دوسروں سے جب کہیں تو لوگ اس کو سن کر اسی طرح اپنے دل میں محسوس کر سکیں آج آپ ہندوستان میں لے لیجیے تو ہر علاقے میں ہر صوبے میں ہر اسٹیٹ میں اردو زبان کو جاننے والے لوگ ہیں اور ہر کوئی اس اردو زبان کو بولتا ہے آپ اگر کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ کو اگر اردو زبان آتی ہے آپ ہندوستان میں آسانی سے کے ساتھ کسی بھی جگہ آپ گھوم پھر سکتے ہیں اور اردو زبان میں سب سے دلچسپ چیز جو ہے شعر و شاعری باقی اردو زبان کی شعر و شاعری بہت اچّھی ہے اس میں شعر و شاعری میں ایک شاعر علّامہ اقبال مرزا غالب جیسے ان کی شاعری وغیرہ ہے یہ بھی بہت اچّھی ہے جیسے نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا اس طرح کے اشعار جو ہے انسان کے سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے اور بہت مختصر سے الفاظ کا ایک مجموعہ ہے جس میں لوگوں کو بہت ساری باتیں ایک وقت میں ہم کہہ دیتے ہیں